सूरत ज़िले में मुख्य परिवन जा सूरत ज़िले में मुख्य परिवन जा काफ़ी तरीक़ा आहिनि जीअं रेलवे आहे हवाई अड्डा आहिनि सार्वजनिक परिवाहन आहिनि हवाई अड्डा आहिनि बसियूं आहिनि ऑटो रिक्शाऊं आहिनि ॾाढा असांजा अहिड़ा अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा वेही गाॾियूं असांखे सरकारु सुविधाऊं ॾींदी आहे जीअं बसियूं आहिनि हिकु खां ॿी जॻह ते असांखे वञण लाइ नंढी चकर में अगरि नंढी दूरी आहे त असां उन सिटी बस आहे असांजी जेका सूरत जी असां उन सां बि वो दूरी तय करे सघंदा आहियूं ऐं घटि कम किफ़ाइती भाड़े में असां हिकु खां ॿी जॻह ते पहुची वेंदा आहियूं हुन बस जे माध्यम सां ऐं ॿी असांजी ऑटो रिक्शा अञा थोरो असांखे परे वञिणो आहे त असांजो ऑटो रिक्शा जेको आहे उहो असांखे ॾाढो सेफ सही सुरक्षित असांखे उन जॻह हिकु जॻह ते ॿी जॻह ते पहुचाए सघे थो ऐं जीअं की असांजो जेके पैंजियूं गाॾियूं आहिनि वील टू वीलर जेके आहिनि जीअं बाइकूं बाइकूं न हुननि ते बि असां हिकु खां ॿी जॻह ते सही सां सुरक्षित अहिड़ियूं सड़कूं आहिनि त असां अहिड़ा रस्ता सरकारु असांखे सुविधाऊं ॾींदियूं आहिनि त असां उन्हनि सां बि पहुची सघूं था उहे त असांखे हव इंटरनेशनल हवाई अड्डो बि सूरत में ॾिनियलु आहे त असां अगरि ॿी कंटरी में बि सूरत खां वञणु चाहियूं था असानी सां असां वञी सघू था ऐं ॿियों असांखे आहे त जेके बसियूं आहिनि असांखे हिकु शहर खां ॿिए शहर ताईं बि वञण लाइ असांखे उहे आहिनि त असां उहो बि सुठे सां उन में वञी सघू था असांखे हा थोरी दिक़त आहे जेके असांखे सूरत सिटी वॾी आहे त गाॾियूं वधीक आहिनि हाणे मेट्रो बि ठई रहियो आहे ऐं गाॾियुनि जे करे ट्राफिक बि थोड़ो थींदो आहे एक्सीडेंट थींदा रहंदा आहिनि त उहोअ त हाणे थे ई तो पियो पर मेट्रो खां पोइ शायदि उन में बि उन ट्राफिक हटाइण लाइ बि सरकारु चङो घणो तमामु पुलू बि ठाहिरायो इन पुलीनि जे हिसाब सां बि उहा दूरी तय करे सघू था ट्राफिक बि हिन सां घटि ती थिए